नै नोंना मानो जौआ बारा जाखोहाय दामआ मानि हथाद बारायखो नै बिदि जानो मोनाहाय मानो जौआलाय हथाद दाम बारायनांगौ ए जोंहा हाजिरा मावना जाग्राया एथ' दामनि जौ बायना लोंनांगौ माला माला इसिबां बारायखो नै लोंग्रायासो लोङोहाय बिदि दा खालामखा दामखौ बारा बारानो ए जोंहा हाजिरा मावै मावै नोंनाव थाखाखौ स' स' हैनांगौ ओ खमायफिननांगोनहाय दामखौ बिदि लानो मोननाय नङा नै जों बे हाजिरा मावनानै जाग्राफ्रा लोङाब्लानो नोंना जौआ नांनाय नङा था नोङो ओरैनो माखौबा लों जा फाननानै जा नोङो ए पन्सास थाखा जाब्ला जोंहा बिदि लोंनांसिगौ बायनानै एफा गोसा दामखौ मानो हथादो बारायनांगौ हथादनो नै नोंनाबो ओरैनो थागोनहाय जौआ रावबो लोंखानाय नङा बाराब्ला दामखौ बिदि बारायगा बारायगा खालामनानै दामनि दाम मोजां फाननांगौ बाल बेबायदि फाननो नाङा दैब्रु दैलाव लोंनो सुखुवा जानो सुखुवानो दे जोबबाय